मां तव्हांखे मुंहिंजी पढ़ाईअ जी जरनीअ जे बारे में ॿुधाइण चाहियां थी ॿार जॾी खां जनमु वठंदा आहिनि तॾहिं ई खां ई हुननि जे बारे में माउ पीउ सभेई वस्तू विचारे छॾींदा आहिनि की ॿार तॾी कहिड़े बि स्कूल में वेंदा अॻियां छा पढ़ंदा कहिड़ो कोर्स खणंदा कहिड़ी नौकिरी कंदा हाणे मां तव्हांखे मुंहिंजे बारे में कुझु ॿुधाइण थी चाहियां मां टेई साल जी हुयमि तॾी नोबल स्कूल में पढ़ंदी हुयमि हिन स्कूल जा मास्तर ॾाढा सुठा हुआ हिन में ॿारनि खे सभेई सुठा संस्कार ॾींदा हुआ ॿारनि खे हेठि मैदान में वठी वेंदा हुआ ऐं प्राथना करा राहिंदा हुआ ॿारनि खे मरनोरंजन लाइ स्कूल जे बाग़ में बि वठी वेंदा हुआ मां हिन स्कूल में ॾह ताईं हुयमि ऐं मां हिन स्कूल में इलाही वस्तू नयूं नयूं सिखियमि ऐं ज्ञान वरितो परीक्षाऊं ॾिनियूं ऐं कीअं पाण खे परीक्षा में सुठी रीति सां मां चिंता मुक्त थी उतीरण थी जंहिं इहो बि सिखियो नंढे हूंदे त मूंखे ममी पढ़ाईंदी हुई पर जीअं मां वॾी थियमि त पोइ मां पाण ई पढ़ण जो चालू करे छॾियो ऐं प्रथम ईंदी हुयमि ॾहें दर्जे ताईं मां नोबल नाले जी ई स्कूल में हुयमि जेको मूंखे सभिनीनि खां वणंदो हुओ ॾहें खां पोइ सभिनीन खां ॾुखियो सुवालु मुंहिजे मन में आहियो की हाणे ई अॻियां मां छा कयां कहिड़ो कोर्स खणा ऐं हिन लाइ मां पंहिंजे मास्तर खां पुछियो त हुननि मूंखे सुझायो की तोखे गणित में ॾाढो रसु आहे त पोइ तोखे कोमर्स में अॻियां वधिणो खपे ऐं इहो विचारे करे मुंहिंजी मुंझवण दूरि थी वई ऐं उन खां पोइ मां कोमर्स खणियो कोमर्स मुंहिंजे लाइ सफ़ा नओं हिन में मूंखे पहिरियों कुझु बि ख़बर न हुई की अॻियां छा कबो आहे ऐं यारहों ॿारहें कोमर्स में अकाउंट बि सेखारियो वेंदो आहे जेको गणित खां त सफ़ा अलॻि हूंदो आहे ऐं मूंखे पहिरियां तकलीफ़ु थींदी हुई पर मास्तरनि मूंखे सुझायो मुंहिंजे तकलीफ़ु दूरि कई ऐं मुंहिंजे सुवालनि जो जवाब ॾिनो पोइ मां सिखी वियमि ऐं ॿारहें में बि सुठा टका खणिया उन खां पोइ बि पाछो नओं सुवालु आहियो की ॿारहें खां पोइ हाणे अॻियां छा करिजे कहिड़ो कोर्स खणिजे कहिड़ी कोर्स में अॻियां वधिजे ऐं मुंहिंजो इहो त नक़ी हुओ की मूंखे सरकारी नौकिरीअ जे तयारी करिणी आहे त पोइ मां हिन करे सहुलो कोर्स खरणु वारी हुयमि हिन करे मां बी कॉम जो कोर्स खणियो ऐं बी कॉम लाइ बि ॾाढी महिनतु लॻंदी आहे उहा मूंखे बी कॉम में वञण खां पोइ ख़बरु पई बी कॉम में टोटल सतरि कोर्स हूंदा आहिनि ॿारहें दर्जे खां पोइ इहो मुंहिंजो लाइ सफ़ा नओं हुओ हिन ई मूंखे पूरी सम्झण बि न हुई ऐं अकाउंट सां गॾु गॾु हिन में लॉ ऐं ॿिया बि सबजैक्ट हूंदा आहिनि